नमस्ते मैम जी मैम जी मैम आप प्रिया ब्यूटी पार्लर बोल रही हैं जी मैम हमें जी मैम थोड़ा हमारी मतलब मेरी शादी पड़ी है मुझे मेकओवर कराना था तो आप कौन कौन सा मेकअप करती हैं मतलब एच डी कराएँगे और फे़शियल भी कराना था तो आपके पास कौन कौन सा फे़शियल है गोल्डन करवाना है लहंगा आपके पास कौन कौन सा कलर है कितना रेट है मुझे कुछ बताइए तो उसमें से जैसे कि मेरे पास एक लहेंगा है पिंक कलर का तो उसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं क्या ज्वेलरी क्या कुछ लगेगा कैसे ये सब कुछ

मेरी शादी मतलब कल है तो मुझे मेकअप करवाना था तो हम कब तक आ सकते हैं

जी कितना टाइम लगेगा अच्छा मतलब और लोग हैं उन लोग को भी मतलब मेकअप फ़ेशियल कराना उन लोग को तो उसका मतलब हम लोग का कितना पेमेंट मतलब कितना चार्जेस लगे फ़ुल फ़ुल मेहँदी का दुल्हन मेहँदी का कितना आप लेतीं

जी मैम हमें पूरा करवाना है फ़ोरहेड करवाना है हमें अइब्रोज़ बनवानी है मेकअप और जो लहंगा हम लेकर आएँगे आप उसके सजेस हमें तैयार कर दीजिएगा अभी के लिए जी मैम हमारा

हाइलाइटर करवाएँगे ठीक है मैम नमस्ते मैम